औ हेलौ औ औ माबा फ्रब्लेम दंमोन

हेल्ट औ मा गगाबो मोनदों नामा अ सानबेसे जाखो मोन गगा मोननाया

अ गारमाफ्रा मानो नामा अ होमबा नोङो दै गुसु मोनलोंनाय नङा दैखौ फुदुंनानै लोंनांगोन आरो आङो माखासे फ्रेसखेबसन लेरगोन आरो बावहाय नों बे फ्रेसखेबसनाव लेरनाय माखासे मुलिफोरखौ नोङो फारमासियाव लायनानै जानांगोन आरो ना आरो नोङो बे मैगं गोथां फोरखौ बांद्राय मोनजानाय नङा जेरै नोङो जेन'बा ना गोथां फोरखौ दाजा आरो दाजाथ' बरथ'माननि थाखाय दा नोङो आलु दालि बेफोरखौ जानो हायोबा मोजां देहानि थाखाय मोजां आरो बियो आरो जेबोथ' फ्रब्लेम गैलाना देहाया एलारजि जादों नामा अ

औ माननाय सिथर जादों स्किनाव हाय बे गगा मोनोबा एसे बिदिआबो जायैयो मानि एलारजिआ एसे जानो नागिरो दा बे एलारजिनि थाखाय नोङो एलारजिनि थाखाय नोङो एसे मुलिफोर जेन'बा आङो फ्रेसखेबसनावनो लेरफाना हरसै बेफोरखौ फुनदो आरो दे औ औ दे होनबा दोनथ'सै टेंकिउ